ہندوستان کی جو سرکاری زبان ہے تو وہ مراٹھی ہے اور عام طور سے جو ملک میں بولے والی بولنے والی جو زبان ہے خاص طور سے عرب کنٹری لے لو تو ادھر تو عربی چلتی ہے اور امریکہ ہے روس ہے اور آسٹریلیا ہے کینڈا ہے ادھر انگلش عام طور سے انگریزی زبان بولی جاتی ہے اور ہمارا جو ملک ہے ہندوستان تو ہندوستان تو جمہوری ملک ہے ہم ہم کو بہت پیارا ہے ہمارا ہندوستان ہم یہاں پلے بڑھے ہیں یہاں مطلب ہمارا سب پورا کاروبار یہیں کی مٹی میں ہم لوگ دفن بھی ہوتے ہیں تو ہمیں تو ہمارا ملک بہت زیادہ پیارا ہے بہت عزیز ہے